मैं अपनी नौकरी और भविष्य के संबंध में क्या देखरी हूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सपना भी है की मैं फ़्यूचर में अच्छी सी कोई भी गवर्नमेंट जॉब करूं और लड़कियों के लिए ये ज़रूरी भी है कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए तो मैं भी मेहनत कर रही हूं और भगवान ने चाहा तो मुझे जल्दी ही नौकरी गवर्नमेंट जॉब में कहीं सिलेक्शन मेरा हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी